मां पहिंजे बगीचे में ॾाढा पौधा लॻाया आहिनि जंहिंमें गुलनि जा पौधा ॾाढा आहिनि गेंदे जा गुल गुलाब जा गुल जसमिन जा गुल उननि खे ॾिसी करे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे जंहिंमहिल सुबुह थींदो आहे हे गुल ॾाढा खिलजंदा आहिनि उहे पूॼा जे कम ईंदा आहिनि ऐं अ असां ॿिए बि पौधा लॻाया आहिनि जंहिंमें सब्जिनि जा पौधा बि आहिनि उ कंहिंमें कोई बि बिंदियूं लॻल आहिनि असांजे घर में उहे बि ॾाढियूं सुठियूं थींदियूं आहिनि सीताफल जा पौधा बि आहिनि ऐं केले जे केले जो पौधो बि आहे केले जे पौधे जी पूॼा बि कई वेंदी आहे ऐं गुल ॾाढा सुठा गुलनि जे वण में गुल ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि उहे सुबुह जो उथंदे महिल ॾिस त ॾाढा खिलियल हूंदा आहिनि ऐं ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि जसमिन जो पौधो बि आहे उहे ॾा माता जे पूजा जे करण लाइ हूअ गुल खपंदो आहे उहो ॾाढो सुठो हूंदो आहे माता जी पूॼा जे लाइ उहो बि पौधो अस लॻल आहे उहो बि असांजे घर में पौधो आहे